सिंधीअ में हिकु पहाको आहे ऐं मुंहिंजो वणंदड़ु आहे लॻई त कल पवई इन जो मतिलबु आहे त जेसिताईं माण्हूअ जे पंहिंजे मथां नथी बीतजे तेसिताईं माण्हूअ खे ख़बरु न पवंदी आहे ऐं ॿुधण में ऐं पंहिंजे मथां बीतजण में ज़मीन आसमान जो फ़रक़ु आहे